دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے غالب کا یہ مصرع درد و حیرت کا خوبصورت اظہار ہے راز حیات ایک ایسا لفظ جو زندگی کی گہرائی اور پوشیدگی کو سمیٹتا ہے خمار عشق جذبات کی شدت اور اثر کو بیان کرنے والا انتہائی پرکش لفظ شاز خاموشی خاموشی کی بھی ایک موسیقی ہے یہ فکر اس کا اظہار ہے ڈیدے

اشک بار آنکھوں کا لطف اشارہ فریب حسن حسن کی دھوکا دہی کا شاعری اور جاذب انداز یادوں کا کارواں ماضی کی خوبصورت یادوں کا بہاؤ سائے خواب نیند کی پرچھائیں ایک خوابناک فکر خوابوں کی بارات خوش خیال اور امیدوں کی تش دیا چراغ آخر شب امید کی روشنیاں زندگی کا آخری لم آہنگ دل دل کی آواز نرمی اور تاثیر لیے ہوئے خاموشی بول اٹھیں سکوت کا بلک اظہار لبوں پہ مہر خاموشی کی چشم کرنے والا ہے عشق ہے زبان ایسا عشق کہ جو لفظوں سے بلایا ہے